अ आङो गोदो एसे उन्दैनिफ्रायनो जि दानायखौ फार्स्ट सोलोंदों आरो बिनिफ्राय आङो जोंनि आइ आफाया एसे गोरिबथारमोन नालाय माने खुन्दुंखौ बायनानै होनो हाया नालाय आङो मानसिफोरनि आदि दायोमोन आदि दानाय समावहाय खुन्दुं जेब्ला थुननांगौ माइदि होनांगौ अब्ला आइआ आंजों खुन्दुं थुनफायोमोन माइदि होफायोमोन आरो अब्ला माइदि होखांब्लाथाय आङो जिखौ सोङो उन्दै बैसोब्लाबो आं सिख्ला गोराबायदि हारसिं मालायनि साल खुन्थायाव गसङै गसङै नायनानै सोलोंनानै लाङोमोन आरो मेगनजों आरो बिनिफ्राय आगर फिसा फिसाया आंनि गोसोनिफ्राय हारसिंनो सोमजिखांनानै आं नुमना लाया मा लाया हारसिं ओरैनो सुखांनानै दायोमोन आं आगर गिदिर दाउराय मोख्रेब फारौ मेगन दखान आगर आङो बेफोरखौ गोसोजों हारसिङै सोलोंबोदों सोलोङै सोलोङै अब्ला आं बुरजा रोङोब्ला आं बेखौ दानानै फानोमोन आरो फानबोदों आंनि आखाइनि जिखौ रावबो बासिनो हाया होननानै बयबो इसानसालिनिफ्राय आंनि जिखौ सेलायजोबोमोन मानसिफ्रा गान्दैआव थौयालासे सोरबा मोनसा मेगन सालायनाय जायो आरो आरो बिनिफ्राय आङो दाख' दाख' हाया जायो जिखौ बैबो जासियो बैबो जासियो आंनि आखाइनि जिखौ बयबो फसायनानै आङो दानो जासियो अब्ला आं दाख' हाया हाया जायो अब्ला सोरबा सोरबा मेगन सानानै बायदिसिना रोखोम बुङोमोन आंखौ रायोमोन सोरबा हरनो मोनाबा सोरबा दाहोनो मोनाब्ला बिदिनो सोरजोंबा रायजाबाय सोरजोंबा होनजाबाय अनेख जि दानानै आं फानबोदों सोलोंबोदों मालायनि जि दानानै आथिं आखाइ ओंखारनानै आङो बिमा बिफा होनो हायिखौ हारसिंयै आखाइजों बानाय बानाय गानबोदों आरो